से फेब्रुवारी जिगुजौ स्निजिस्नि बा नभेम्बर जिगुजौ गुजिब्रै जिनै डिसेम्बर जिगुजौ गुजिस्नि दाइन फेब्रुवारी जिगुजौ गुजि से जानुवारी जिगुजौ गुजिसे